जुनारफोर फिनोब्ला गोबां आयदा आरो नेमखान्थिनि गोनांथि जायो जोरै मासे मोसौ एबा अमाफोर फिनोब्ला बिसोरखौ माने बिसोरनि जानाय आदार बुथुमनांगोन आरो बिसोरो मा जायो बेखौ जाहोनांगोन जाहाथे बिसोरो उन्दैनिफ्राय लासै लासै देरलाङो आरो बिसोरो माबाफोर बेमार आजार जादोंब्ला बिसोरखौ माबोरै माबोरै फाहामनो एबा माबोरै बेसोरखौहाय बेमार आजारनिफ्राय रैखाथि होनो बेफोर नेमखान्थिफोरखौ मिन्थि नांगौ जुनार जुनारफोरा आबादारिफोरनो गोबां हेफाजाब होयो जोरै मोसौफोरा मोसौफोरा आबादारिफोरनो गोबां हेल्प होयो जोरै हालेवनायफोराव हेल्प खालामो आरो मोसौआ सुबुंफोरनो गायखेर बायदि होनानै हेल्प खालामो जुनार जुनारफोर जुनारफोर फिनोब्ला गोबां नेमखान्थि नांगौ जायनि जाहोनाव जों मिन्थियाब्ला बिमाफोर एबा बिफाफोरनाव सोङो आरो बेफोर जों मिन्थिजोबाबा मोसौनि ड'क्टरफोरनावहाय संनानै बेफोरखौ फाहामनो थाखाय जोङो फाहामनो थाखाय जों मिन्थिना लायो जुनार जुनारफोरखौ मिन्थिनो थाखाय इउटुब चेनेलफोराव जोङो नायनानै बेफोरखौ फाहामनो नाजायो